جی ہاں کوئی بھی بات ہوتا ہے ابھی جیسے مشہور ہونا ہے کسی چیز کو کسی کو پہنچانا ہے جیسے فیس بک انسٹاگرام واٹسپ پہ ڈال دیتے ہیں تو فورا پہنچ جاتا ہے فورا وائرل بھی ہو جاتا ہے اب پہلے کے زمانہ میں خط ہوگیا چٹھی ہو گیا کوئی بات پہنچانا ہوتا تھا کسی کو تو ٹائم لگ جاتی تھی اور پرانی بات ہو جاتی تھی تو پہلے کے ٹائم میں تو بہت مشکل تھی لیکن آج کے ٹائم میں بہت آسان ہے کوئی بھی بات ہوتا ہے کوئی بھی مشکل کام ہوتا ہے جیسے کہ وہاں نہیں پہنچ پاتا ہے نہیں کوئی جان سکتا ہے کسی پہ پہنچانا ہو جیسے کہ کسی کوئی دور میں رہتا ہو اس کو خبر پہنچانا ہو تو فون ہو گیا فون کر دیا فیس بک پہ ڈال دیا تو انہوں نے دوستوں یاروں نے دیکھ لیا تو پتہ چلتا تھا ہاں یہ بات آج ہوا ہے تو فورا بات پہنچ جاتی تھی آج کے دور میں فورا وائرل ہو جاتا پہلے کے دور میں یہ رہتا تھا کوئی بات ہوتا تھا فون کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا تھا کوئی فون رہتا تھا تب بھی نہیں رہتا تھا نہیں پتہ چلتا تھا دوسری بات چٹھی جب بھیجا تو کئی دن لگتا تھا پہنچنے میں کوئی بات پہنچانا ہو کسی کو تو ایسا لگتا تھا آج کے ٹائم میں تو عام ہو گیا فورا فیس بک پر ڈالو وائرل ہو جاتا ہے